औ फरायसालिनि गौमायाव आङो मोसानायाव बाहागो लाफेरखांबाय आरोना मोसाखांबाय आङो बिदिनो ज' ज' मोसानायावाबो मोसाफादों आङो हारसिङै मोसानायखौबो आङो मोसाखांबाय आंनि साननाय आरो आरो आंनि रोंमोनदांथि बायदिबा मोसानाया मोसानांगौ बाहागो लानांगौ आरोना नोङो खालि बायरानि काल्चारावल' नङा मानि नोंनि फरायसालियाव जानाय बिदिनो प्रग्रामफ्रावबो बाहागो लानांगौ बिदि बाहागो लानायजों आङो बिराथ सोलोंनो हादों आरो ना जेनेबा मोसानायफ्रा जायाबा गुबुनफोरनिफ्राय नायनानै सोलोंनो हादों आरो बिदिनो मोसा मोसा आंनि मोसानायनि रोंनायखौबो आङो इम्प्रुभद खालामनो हादों आरो ना आंनि मोसानायखौबो बेनि थाखायनो आं फरायसालि गौमायाव मोसानायाव बाहागो लानानै मोननाय रोंमोन दांथिया मोजां आरो आंनिफ्रायबा मानो होनबा आङो मोसाय सोलो मोसाबाय थादों ओन्दैनिफ्रायनो बिदिनो स्कुलफ्राव एबा कलेजफ्राव प्रग्राम जाबा मोसायो आङो बाहागो लायो ओमफाय आंना जायाबा आङो ग्रुप मोसानायफ्राव ज' ज' मोसानायाव बेलेकनिखौ नायनानै सोलोंदों आङो आरो आंनि देरसिनफ्रा आंखौ फोरोंदों आरोना बिदिनो मेममोन सारमोन बिसोरबो नायो आरो बुङो आरो ना बिदि खालाम बिदि खालाम बिदिबा साबसिन जागोन होन्नानै ओंखायनो आङो आंनि मोसानायफ्रा जेनेबा आंगो बुंनो सानो आङो फरायसालिनि जौमायाव मोसानायाव बाहागो लानानै आङो मोजां मोनदों आरोना आंनि रोंमोनदांथिया मोजां